हा जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल हा ॿुधायो जय झूलेलाल ॿुधायो हलो ॿुधायो

हा हा ठीकु ठीकु हा ठीकु आहे मां तव्हांजे लाइ दवा लिखां थी गोरियूं बि कुझु लिखां थी ऐं तव्हां गर्म पाणी कुझ पियो ऐं थोरो पंहिंजी सिहतु जो ध्यानु रखो थोरो गर्म पाणी ॿियो पियो दवा लिखां थी इहो तव्हां खाइजो तव्हां तबियतु ठीकु थी वेंदी हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा थी वेंदव जंहिंमें चारि पंज सौ रूपिया हा चारि पंज सौ रूपिया दवाई खाइण अॼकल्ह छा करे महांगाई आहे एतिरो तो ख़र्चु थींदो न न न पोइ हीअ सही आहे तव्हांजी हलकी दवाई थोरी लिखंदा असां न न ध्यानु सां लिखंदा असां त ई तव्हां हलकी दवाई लिखंदा असां टेबलटूं बि सही लिखंदा असां

ठीकु जय झूलेलाल जय झूलेलाल